कपिड़न जी ख़रीदी कई हुई ॿ चारि ॾींहं अॻु उनजो कपिड़न जो कलर बि कोन्ह वियो आहे अने क़्वालिटी बि सुठी आहे न को उहो धोअण खां पोइ सुसियो आहे अने पाइण में बि ॾाढो मज़ो थो अचे क़्वालिटी में बि ख़ासि डिफरेंस कान्हे को अने क़्वालिटी में बि ज़बरदस्तु लुकिंग अचे थो पियो